हम लोगों के जीवन में दौड़ना रनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हम लोग बचपन से ही ट्रैक पे दौड़ने जाते थे अपने भैया के साथ चाचा के साथ सभी लोग जाते थे तो हम लोग बचपन से ही जा जाने का शौक़ था और अब तो हम लोग करीब सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए भी उसके बाद अपने स्वास्थ्य के स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग बहुत बार ट्रैक पे जाते हैं कुछ दिन बीच में छूटता है लेकिन कोशिश करते हैं नित दिन ट्रैक पे जाएँ दौड़ें तो वहाँ पे एक थोड़ा सा सबसे बड़ा दिक़्क़त होता है कभी दौड़ते के समय तो कोई चोट लग जाए कोई किसी तरह का पांव में मोच आ जाए तो उस समय आपको प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं दो तीन हंडी प्लाश्तड़ थोड़ा बहुत पट्टी उट्टी लेकर जाएँ जिससे उस समय यदि ब्लडिंग होता है तो उस समय थोड़ा सा ये ब्लडिंग कम हो तो दौड़ना तो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है और ऐसा हुआ था एक बार दौड़ते समय थोड़ा पांव मेरा मोच आ गया था तो हमारे दोस्त यार जो थे वो तुरंत उठाकर मुझे बगल के अस्पताल में ले गए और इलाज करवाया तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है दौड़ते समय यदि आप ज़्यादा कभी कभी रनिंग हो जाता है तो कभी किसी को भोमिटिंग हो जाती है तो उस समय उसका भी थोड़ा प्राथमिक उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है खून की उलटी कभी कभी होने लगती है खून मुँह से आ जाता है तो तव थोड़ा ई सब का ख्याल रखना चाहिए ज़्यादा ओवर शरीर को अति भी नहीं करना चाहिए तो दौड़ना दौड़ने में सावधानियाँ बहुत ल ज़रूरी होता है